شادی ایک خوبصورت اور مقدس بندھن ہے اور اس کے موقعے پر دلہن کو تحفے دینا ایک روایتی عمل ہے جو محبت خوشی اور نیک خواہشات کے اظہار کے طور پر کیا جاتا ہے لوگ دلہن کو کپڑے زیورات گھر و گھریلو اشیاء نقدی اور دیگر چیزیں بطور تحفہ دیتے ہیں یہ تحفے اکثر والدین قریبی رشتتے دار اور دوستوں کی طرف سے محبت کے اظہار کے طور پر دیے جاتے ہیں جہیز کیا ہوتا ہے جہیز وہ سامان رقم یا دیگر قیمتی اشیاء ہوتی ہیں جو دلہن کے والدین کی طرف سے دلہن کو یا اس کے سسرال کو دی جاتی ہیں آج کے دور میں چیز ایک سماجی دباؤ کی شکل میں اختیار کر چکا ہے بعض جگہوں پر جہیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی گھرانے بیٹیوں کی شادیوں میں مالی مسائل کا شکار ہو ہو جاتی ہیں تحفہ اور چیز میں فرق تحفہ دینا خوشی اور محبت کا اظہار ہے جو اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے جبکہ جہیز اکثر معاشرتیی دباؤ روایت یا مسائل کے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اگر کوئی چیز زبردستی لی جائے یا اس کی توقع رکھی جائے تو وہ تحفہ نہیں بلکہ بوجھ بن جاتی ہے اسلام اور معاشرہ اسلام میں چیز کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ سادگی اور برابری کو فروغ دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی میں بہت سادگی اختیار کی جو ہمارے لیے بہترین مثال ہے نتیجہ لوگ دلہن کو تحفے دیتے ہیں جو ایک مثبت روایت ہے لیکن اگر تحفے دینے کا کام لے کر جہیز مانگنا جاٮٔز جائے تو یہ ایک منفی عمل بن جاتا ہے